बर्तन हम इस प्रकार धोते हैं जैसे गंदे बर्तन रहते हैं तो पहले हम उसे उनको साफ पानी से धो लेते हैं फिर हम उसको साफ करने के लिए साबुन या सर्फ का इस्तेमाल करते हैं या लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं और पहले उनको हम एक कपड़े कपड़े के उपयोग से या फिर एक जूने के उपयोग से साफ सारा साबुन सारे बर्तनों पे लगा देते हैं फिर उसके बाद उनको पानी से धोया जाता है फिर उनको सुखाने के लिए एक अलग अलग टोकरे में रख दिया जाता है और तेलीय बर्तनों की बात करें तो तेलीय बर्तन थोड़ा जल्दी साफ नहीं होते हैं तो इनको साफ करने लिए या तो आप थोड़ा गरम पानी का उपयोग करें या फिर थोड़ा ज़्यादा साबुन का उपयोग करें और काँच के बर्तनों के लिए आप थोड़ा हल्के हाथों से हल्के हाथों का उपयोग करें क्योंकि काँच के बर्तन जल्दी टूट जाते हैं अगर आप जल्दी काम करेंगे उनसे तो इसलिए काँच के बर्तनों को माँजते समय थोड़ा सावधानी का उपयोग करें